सबसे पहिले बता दियौ कि हमरा न भारत से अच्छा जगह कहीं न लगै यऽ लेकिन फिर भी दुनिया घुमे के चाही दुनिया घुमे से बुद्धि बढलक ज्ञान बढलक आ एक्सपीरियंस बढलक आओर हमरा दुनिया मे घुमे के तऽ बहुत इच्छा करै यऽ लेकिन बगल के ही पड़ोसी देश हय नेपाल उहाँ भी बहुत अच्छा अच्छा तीर्थ स्थान हय जैसे कि जनकपुरधाम हो गेल पशुपतिनाथ मन्दिर हो गेल कैलाश हो गेल ई सब जगह जाय के इच्छा करै छै जैसे कि हम हाल फिलहाल मे यहीॅं पर जनकपुर गेल रहली यऽ लेकिन अब अगला जब भी हम यात्रा पर निकलब अगर दुनिआ देखे के चक्कर मे तऽ हम पशुपतिनाथ मन्दिर जरुर जाएब आओर पशुपतिनाथ मन्दिर मे मतलब उहाँ मन्दिर हय जे काफी भव्य आओर सुन्दर हय उहाँ बहुत अच्छा अच्छा मतलब जगह हय उहाँ बहुत जादा अच्छा घुमे के तीर्थ क्षेत्र हय ओकरा बाद कुछ बाहर भी घुमे के चाही जैसे अमेरिका हो गेल रसिया हो गेल एहि सबमे डेवलप कन्ट्रीमे घूम के हम अपन समय व्यतीत करऽ चाहै छी एहिके लेल आओर घुमब जरुर